मेरे स्कूल में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी

और मैं उसमें जाया करता था उस लाइब्रेरी की कुछ यादें हैं ज़ेहन में और बहुत गहरे तक जब याद करता हूँ तो मुझे याद आता है कि उन दिनों मुझे कविताएँ पढ़ना बहुत पसंद नहीं था उन दिनों मैं कहानियाँ पढ़ना जो है ज़्यादा प्रीफर करता था कहानियाँ जो है वो मेरी प्राथमिकता में हुआ करती थीं और मैंने उस समय में बीरबल अकबर की कहानी तेनालीराम की कहानी पंचतंत्र की कहानियाँ ये सब कहानियाँ पढ़ीं और उनका बड़ा गहरा प्रभाव मेरे पर पड़ा और एक किताब जो मुझे मतलब अभी तक याद आती है वो बहुत छोटी किताब हुआ करती थीं साइज़ में और हालाँकि बाद में जब मैंने देखा तो वो और अलग अलग तरीके से भी छपी हुई थीं जिसका नाम था सत्य के प्रयोग ये गांधी जी की जीवनी हुआ करती थी और इसको पढ़ करके मतलब मेरे दिमाग और ज़ेहन में एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में जो है यह नियम बना लिया कि सादा जीवन उच्च विचार